اردو میری مادری زبان ہے بچپن سے ہی گھر میں ابو امی سے اسی زبان میں بات کی اس لئے آج مجھے آج تک مجھے اس زبان کو بولنے اور سمجھنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی بچپن سے ہی عربی قاعدہ بھی پڑھایا گیا تھا اس لئے اس زبان کو سیکھنے میں مزید آسانیاں رہیں